असांजे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घणाई जातियूं गॾु रहंदियूं आहिनि ऐं पाण सां सिक प्रेम में रहंदियूं आहिनि हिक ॿिए जे ॾिणुवार दिल सां मल्हाईंदियूं आहिनि जीअं अगरि गणपती ईंदी आहे त हिन में सभु ज़ात जा माण्हू शामिलु थींदा आहिनि जीअं गुजराती ऐं बंगाली जा गरबा हूंदा आहिनि उहे सभु मिली करे मल्हाईंदा आहिनि असांजे झूलेलाल में बि सभु शामिलु थींदा आहिनि सभु हिरी मिरी करे एकता सां रहंदा आहिनि